हँ की सब होइ हइ की सब चीज मिलै हइ की सब हइ बढिऑं चीज सब बतैयौ हँ ठीक छियै आरो सब बतैयौ कि की सब होइ हइ की सब होइ हइ बिहारमे की सब हइ बढ़िऑं बढ़िऑं चीज सबके नाम लियौ हूँ हँ हँ हँ आरो कथी सब हइ जे अच्छा लागै हइ अच्छा सब भेलै हन ओ सब बतैयौ की सब लागै हइ बढ़िऑं हूँ जेना घूमे वाला जगह भेलै थानेश्वर स्थान हइ ओ सब चीज मन्दिरमे तऽ लोग घूमे फिरे लए जयबे ने करऽ हइ ई सब चीज अच्छा लागै हइ हूँ हूँ मन्दिर हइ हरेक हरेक जगह पर मन्दिर हइ मणिपुरमे मन्दिर हइ ई सब चीज बढ़िऑं लागऽ हइ देखऽमे हूँ

हँ ओहो बढ़िऑं लागै छथिन देखयमे आरो बतइयौ आरो आरो कथी सब हइ से सब बोलियौ बतैयौ घूमे फिरे हूँ घूमे लए गेल रही आरो कहाँ कहाँ से तऽ बतैयौ बाहरो बाहरो घूमे लए अहाँ गेल रहियै

तऽ ओ सब चीज बढ़िऑं सब चीज बढ़िऑं हइ घूमे वाला ने हरिद्वार आरमे की सब देखलियै गेलियै घूमे लए तऽ अच्छा बहूत बढ़ियाँ लागल घूमेमे ने मन्दिर आर खुब बढ़िऑं रहै